हमर इलाकाके विधायक पूर्व विधायक जे रहलाह जेना अब्दुल बारी सिद्दकी साहब हुनकर काज सम्पूर्ण बिहारके अलग अलग विधान सभासँ इतर अली नगर विधान सभामे जे काज कयलाह ओ अविस्मरणीय अकल्प अकल्पनीय आओर अदभुत रहलाह ओहिसँ पहल अली नगर विधान सभासँ पहल अब्दुल बारी सिद्दकी बहेड़ा विधान सभासँ सेहो खड़ा रहला ओहिठामसँ लऽ कऽ अली नगर तक जे काज हम जे गिना रहल छी आशापुर टावर बेनीपुर स्टेडियम आशापुरसँ लऽ कऽ पाली घनश्यामपुर तक स्टेट हाइ वे अली नगरके मॉडल ब्लॉक जल मिनार तालाबके सौन्दर्यीकरण ईसभ एहि विधायकके महत्वपूर्ण आओर प्रशंसनीय काज छलए